गांदे टैम ते मेरे फेस ऐक्सप्रैसन ते ठीक रक्खना होन्नां इन्ना ज्यादा नी करना आंदा ऐ लिपसिंग बगैरा जियां करदे न ओह् करना नी आंदा ऐ पर मतलब अवाज ठीक ऐ बाकी अपना गला साफ रक्खने लेई गाना गाना होऐ ते ओह्दे गल्लै हर इक चीज चली जंदी मतलब मैक्सीम्म में केह् करना होन्ना कोई गर्म पानी करना गर्म पानी करियै दे गरारे करने बिच्च नमक पाइयै जेह्दे कन्नै गला थोह्ड़ा साफ रौंह्दा कोसा पानी पीना ओह्दे बाद केईं केईं बारी ऐसा होदा जेह्ड़े अस चाह् बगैरा पीन्ने होन्नां चाह् घट्ट करी उड़ना होन्ना ते सवेरे सवेरे निम्बू पानी जां फ्ही काह्वा बनाना होन्ना ब्लैक टी आखदे जिसी अस लोग निम्बू काह्वा ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा गला ठीक रौंह्दा बाकी ताजे फरूट बगैरै खाने जो बी फरुट खाना धोइयै खाना पौंदा जेह्ड़ा जोह्दे कन्नै गला थोड़ा ठीक रौंह्दा अगर गला खराब होई जन्दा कोई तली दी चीजां फ्राई बगैरा खानी होऐ अल्ली ते मेरा होंदा नि ऐ खराब मतलब कि ओह्दा परहेज रक्खना पौंदा फ्ही बाकी ठीक ऐ बाकी नैचरूली अवाज ऐ नैचरूली उप्परै आह्ले दी देन ऐ ते असान करियै खराब होंदी नेईं ऐ ब गले बिच्च इयां केईं बारी थोह्ड़ी ओह् होई ई जंदी हिच हिचाहट होई ई जन्दी ओह्दे कन्नै थोड़ा फ्रैश रौह्ना पौंदा जियां कोई विक्स आह्ली टाफी खाई उड़नी जेल्लै कोई केईं बारी अस गान्ने होन्ने मतलब मूड होंदा गाने दा ते लगदा गला थोड़ा नेहा बेच्च खराब होई गेआ फ्ही थोड़ा खंघी बी लैन्ने इयां करी लैना एह्दे कन्नै गला फ्रैश होई जन्दा बाकी गर्म पानी ते बेस्ट ऐ सारे कोला जेह्दे कन्नै गला ठीक रौंह्दा ज्यादा गर्म बी नेईं कि गल्ल गै सड़ी थोड़ा इयां गुनगुना पानी बिच्च थोह्ड़ा नमक पाना चुंडी आला बिच्च थोड़ा निम्बू नचोड़ी लैना जेह्दे कन्नै बड़ा फ्रेश होई जन्दा बन्दा ते अवाज बन्दे दी फ्रैश होई जंदी गला फ्रैश होई जन्दा सुर स्हेई निकलदे बाकी इंटरेस्ट किसै बिच्च बी ऐ ते उसी करने दा बड़ा मजा आंदा बन्दे गी चाहे गाने दा गै होग गाने दा बड़ा मज़ा आंदा बन्दे गी अगर सुनने आह्ला होऐ ते सुनै ते फ्ही पता लग्गे स्हेई असें भई डोगरे केह् गान्ने न फ्ही चाहें असेंगी कोई जेह्ड़ी मर्ज़ी भाशा च बोली उड़ै पंजाबी बिच्च बोली उड़ो असें पंजाबी गाना गै ऐसा ऐसा गाई सकने के शायद बड्डी गल्ल नी करनी ते बड्डी गल्ल दा मतलब इ'यै कि अस उनें गी बी मतलब टक्कर देई सकने घट्ट नी हैन अस डोगरे कुसै कोला डोगरे कुसै कोला घट्ट नि होन्ने न किसे बी टैलेंट बिच्च आई जा कोई बी बाकी गाना ते चलो ऐ गै साढ़े कोल टैलेंट इक मेरे कोल जेह्ड़ा में गाई सकनां गला इन्नी असानी कन्नै अस खराब होन नी दिंदे अपना ते बाकी अगर स्हेई अवाज करनी होऐ बंदे गी ते ते बड़ा जोरियै बोलना पौंदा जियां केईं बारी कोई ब्याह् फंक्शन बिच्च लोग नच्चा दे होंदे डांस करै दे होंदे बन्दा बड़क मारदा अपना गला फाड़ना पौंदा स्हेई अवाज बनानी होऐ बन्दे ने अपनी ओह्दे कोला पैह्लें अपना गला बड़ा फाड़ना जरूरी ऐ होर अगर स्हेई अवाज होर कड्ढनी ते अगर तुस कल्ले कमरे बिच्च बैठे दे ओ कमरा बंद ऐ ओह्दे च तुस गाह्गेओ ओह्दे च अवाज बड़ी स्हेई निक्लनी जां जियां कोई टडंल होई गेई टंडल दे अंदर तुस गाह्गे जित्थे अवाज बज्जियै बापस आंदी ओह्दे च बड़ी स्हेई अवाज निकलदी बन्दे दी बन्दे दा इयां दिल दिमाग फ्रैश होना चाहिदा फ्ही बन्दा स्हेई अवाज कड्डी सकदा ओह्दे च अपना गला बन्दा साफ रक्खी सकदा जियां अस केईं बारी बाथरूम न्हांदे नुंह्दे गाना गान्ने होन्ने आं बाथरूम बंद होंदे न टाइल बगैरा लग्गी दी होंदी ऐ उत्थे अवाज दिक्खेओ किन्नी स्हेई निकलनी बन्दे दी उत्थें अवाज गलत नी होंदी बन्दे दी होर जियां इक कोई साढ़े इत्थे मंदर बेच्च जां मस्जिद बेच्च स्पीकर होंदे लग्गे दे ओह्दे च साढ़े अपने पंत जां मौलवी बी अजान बी दिंदे न ते ओह्दे बिच्च बी जोर लाइयै गांदे उंदे बी गला किन्ना फ्रैश होए दे औंदे किन्ने सुरीली अवाज होई दी होंदी हर इक सिंगर दा इयै कि पैह्लें गला अपना थोड़ा फाड़ना बी पौंदा केइयें गी ते असें इन्नी जरूरत नेईं ऐ मतलब असें सिंगर में सुने दा बी ऐ दिक्खे दे बी हैन मुड़े बी साढ़े इत्थे बड़े गांदे न ऐसी गल्ल नी ऐ डोगरी बिच्च पंजाबी बी में बड़े दिक्खे एह् कश्मीरी बी दिक्खे जेह्ड़े गांदे उनें पैह्लें अपने गले जोर कन्नै फाड़े दे होंदे इयां मतलब जियां समझी लैओ कि जियां कोई जोरियै करलाना हो ऐ कुद्धरै चलेआ ब कुदै आरें पारें अवाज दित्ती गला बेही जन्दा न ओह्दे बाद बन्दे दा इयां गै फ्ही जेल्लै ओह् बैठने दे बाद गर्म पानी करियै लून पाइयै गरारे करने दे बाद फ्ही ओह् अराम कन्नै कोई दो त्रै दिन लगदे छड़ा गला बैठे दा होंदा ते ठीक होई जंदा न ओह्दे बाद बन्दे दा गला ओह् उसी आखदे गला फाड़ना गला फट्टना मतलब ओह्दे कन्नै अवाज बन्दे दी सोर खुल्ली जंदी जियां हुन समझी लैओ कोई बाजा गै ऐ ते उसी अस ओह्दे बिच्च इयां कोई कचरा फसे दा होंदा गर्म पानी कन्नै धोने नी बेच्च उसी जोरियै फूक मारियै अस उसी बजान्ने फ्ही जियां सैट होंदा बस उ'यै सिस्टम ऐ गले दा बी बाकी बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा गले दा अगर बन्दा गाने दे लाइन च जा ते फ्ही गले दा बड़ा ज्यादा ध्यान रक्खना पौंदा पानी बी स्हेई साफ पीना बाकी उप्पर आह्ले दी देन ऐ पानी जेह्ड़ा मर्ज़ी पिओ जो मर्ज़ी करो इसी कोई ईशु नि ऐ मतलब कुछ बन्दे ऐसा होंदा कि जिंदा गला खराब होई जंदे बड़े बड़े सिंगरें दे बी पर जिसी रब ने दित्ती दी ना देन गाने दी ते ओह्दा असानी कन्नै गला खराब होंदा नी पैह्ले नम्बर ओह् मेरा इन्नी असानी कन्नै अजें तक होएआ नि इयां कदें कदें होई जन्दा ऐसा बी बाकी फ्रैश फरूट बगैरा गै खाने जोह्दे कन्नै गला बी ठीक रौंह्दा जियां अंगूर होई गे मतलब हर एक फरूट होई गेआ बेच्च फरूट इक ऐसा बी आई जंदा होना कोई कि जेह्दे कन्नै शायद खराब बी होई जन्दा होना गले दा थोड़ा सुर ओह् ते मिगी इन्ना पता नी ऐ ओह्दा बा इन्ने बड्डे सिंगर बी नेईं आं अस कि जेह्ड़ा अस असें सब पता मतलब थोड़ी बोह्त नालेजे ऐ कि गला खराब होंदा जेल्लै ते ओह्दा ठीक करने दे इयै चांस न अपने इयां घरेलू देसी साढ़े इयां डोगरे दे बाकी जेह्ड़े बड्डे लोग न गाने आह्ले सिंगर ओह् ते डाक्टर दा बी ओह् करदे न डाक्टरें कोलां बी सलाह् लैंदे उनें न ज्यादा दवाई बगैरा खंदे होने न सेट करने आह्ला गला मतलब जोस बैल्ले धोड़ी बन्दे दा अपना कांफ्फीडेंस ऐ ओल्लै धोड़ी गला खराब नेईं होई सकदा बन्दे दा खराब होए दे बी गाई सकदा बन्दा हून जियां मे बोला ना कि इसलै अवाज़ मेरी होर ऐ गाने बेल्लै मेरी होर होनी हर हर कुसै दी ऐसी होंदी तुसें बी कुछ ऐसे बन्दे दिक्खे होने जेह्ड़े मतलब कि सिंगर न जेह्ड़े गांदे गुन्दे न ते गाने दे बाद केह् करदे न ओह् ते जेल्लै इयां बोलदे न उं'दी आवाज दिक्खेओ इयां होनी जियां जियां में बोला ना इयां होर जेही अवाज आनी खरै मुट्टी अवाज होऐ ते असें आखना यार जेल्लै गांदा ते ओल्लै एह् कियां अवाज कड्ढदा ओह़ बन्दे दी अपना इक टैलेंट ऐ इमोशन उसी आक्खेआ जन्दा टैलेंट उसी आक्खेआ जन्दा कि अपने गले गी बरीक अवाज बनाना मुट्टी अवाज करी लैनी बस बन्दे दे अपने हत्थ च ऐ गले गी रक्खना जियां हून में आखां अगर कुद्धरै चले ओए ते इयां आखां हां जी महाराज कुद्धरै गी चले अवाज च गले गी कुड़ियें आह्ली अवाज कड्ढी उड़नी होंदा नी बन्दे दे अन्दर एह् टैलेंट बस उयै गले गी अपने अवाज बधानी घटानी बन्दे दे अपने हत्थ बिच्च ऐ बाकी एह् गल्ल कोई कुसै गी नेईं सनांदा नेईं पता होंदी कुसै गी सारे सुन्नने कन्नै मतलब रखदे हां जी म्यूजिक बी बिच्च साथ देई जन्दा बन्दे दा गांदे गांदे इयां आखना नेईं कुसै गी बुरा नी आखन हून पंजाबी सिंगर जिन्ने बी गांदे न ते में इक्कै गल्ल आखना के बड़े बारी अस दिक्खने फेसबुकें बेच्च इंस्टा बेच्च कमेंट होंदे चले दे असें डोगरे आक्खी ओड़दे एह् गाई नी सकदे डोगरे जम्मू आह्ले बड़ा ज्यादा गाई सकदे बस सिर्फ चक्कर एह् ऐ कि अस डोगरे गरीबी कोला मार खाई जन्ने पैसें कोला मार खाई जन्ने ते घट्ट कोई कुसै कोलां नी होंदा नेईं डोगरा नेईं पंजाबी नेईं हिंदी ते कोई बी होवै घट्ट कोई कुसै कोला नेईं होंदा ऐ मतलब चक्कर एह् ऐ कि थोह्ड़ा हर इक बन्दा अपने अपने हलात कोला मार खाई जन्दा ते बाकी जेह्ड़े पंजाबी गांदे ने ते अच्छा गांदे न मगर ऊं उंदा ज्यादा साथ दिंदा म्यूजक ढोल धमाका बाकी डी जे उप्पर जेल्लै ज्यादा गम्म गम्म होवै ते बंदे दियां लत्तां म्यूजिक उप्पर गै नच्ची जंदियां गाना केह् बोला दा केह् नेईं थोह्ड़ा कुसै गी पता लोग म्यूजिक कन्नै रखदे मतलब जां ध्यान भई म्यूजिक स्हेई ही बज्जा दा एह् नेईं दिखदे बन्दे दी अवाज गला बी कनेहा हा कनेहा नेईं बाकी अस बड़े ऐसे गाने बी हैन पंजाबी बी हैन जूनेंगी अस उं'दा पुट्ठे गाने दा बी अस बनाने होन्ने पुट्ठा गाना बनाने बी दमाग गै चाहिदा बन्दे गी दिल दमाग बी चाहिदा गला बी चाहिदा अस उं'दे ई बड़े पुट्ठे मजाक बी बनाई उड़ने होन्ने साढ़े डोगरे बी हैन ऐसे जेह्ड़े मतलब मजाक मतलब कि हर इक जगह च चलदा पंजाबी साढ़ा कोई घट्ट मजाक नी लैंदे हैन अच्छे होंदे ओह् बी अस बी अच्छे असें न अस बी बुरे नेईं मतलब इयां इक गल्ल करै न अस बी बड़े बड़े गाने ऐसे ओह् करी ओड़ने होन्ने पुट्ठे सिद्धे बी बनाई उड़ने होन्ने फ्ही ते इयां बाकी गल्लबात एह् ऐ कि गला अपना साफ रक्खना अपने हत्थ बिच्च ऐ जेल्लै अगर समझी लैओ कुदै ज्यादा असें कुतै होर कुतै कंपिटीशन जाना पेआ गाना होग ते फ्ही थोड़े दिन केह् असें करना पौना के गर्म पानी दे गरारे गुनगुना पानी निम्बू पानी निम्बू उप्पर लून पाइयै ते उसी निम्बू गी चुसी लैओ गला साफ करदा बाकी अगर कोई नशा पता करने आह्ला होऐ ते गाना होऐ ते फ्ही आक्खो के ओह् नेईं गाई सकदा बन्दा क्योंकि जो अपने दम उप्पर गाने दा मजा ओह् मजा अलग ऐ ओह्दा मजा अलग ऐ हां अगर कोई उ'यै नेहा बंदा स्मोकिंग बगैरा करदा होए फ्ही ओह्दे बिच्च ओह्दे गले गी उप्पर बड़ा डफैक्ट पेई सकदा बड़ा फर्क औंदा

कोई गै होग ऐसा जेह्ड़ा ज्यादा कोई ड्रिंक बगैरा करियै फ्ही गांदे बी होने न बेच्च ऐसी गल्ल नेईं ऐ मतलब ऐसा नेईं करने चाहिदी बन्दे गी कोई बी ऐ ते ओस टैम दे बेच्च बन्दे गी स्मोकिंग बगैरा जां कोई कोई बी नशे न बड़े जेह्ड़े ओह् करियै नेईं बन्दे गी करना चाहिदा ओह्दे कन्नै गले उपर एफैक्ट होई जन्दा डफैक्ट पेई सकदा कोई बी बाकी थोह्ड़ी रुट्टी बी जेह्ड़ी खानी ते ठीक गै खानी चाहिदी ज्यादा गर्म बी नेईं खानी चाहिदी जोह्दे कन्नै गला खराब होई गै जन्दा फ्ही बन्दे दा गले दा केह् आखना जेल्लै रब्ब दी मार लग्गनी ते खबरै अवाज बी नेईं निकलनी जेल्लै धोड़ी उप्परै आह्ले दा साथ रौह्ना ते अवाज बी ओह्दी गै ऐ स्हेई गै रौह्नी